पहले कहीं भी जाते थे साइकिल से जाते थे पहले भैया को पापा को देखते थे बाइक चलाते हुए मेरा भी मन करता था हम भी बाइक सीखें बाइक चलाएं तब हम भी भैया पापा को कहते थे हम भी मत बाइक सीखेंगे हमको भी ज़बरदस्ती बाइक सिखाए अब कहीं भी जाना पड़ता है बाइक उठाते हैं चले जाते हैं पहले पढ़ने के लिए भी जाते थे या कहीं भी कुछ करने के लिए जाते थे साइकिल से पैदल जाते थे आज के ज़माने में देखिए अब बाइक उठाते हैं कहीं भी जाने का मन हो रहा है तो चलो बाइक ले लिए बाइक उठाकर चल दिए बाइक को मेंटेनेंस रखना पड़ता है और साथ ही साथ बाइक में टाइम टाइम पर तेल हुआ फिर मूवील हुआ टेम टेम पर देना है नहीं तो बाइक सीज हो जाती है उसके बाद बाइक मेंटेनेंस नहीं रखेंगे उसके बाद हम ही को दिक़्क़त होगी फिर उसमें रुपये लगाना पड़ेगा अब महँगा से महँगा गाड़ी आ गया जैसे बुलेट अब यह अपाची पल्सर आ गया है पहले कुछ नहीं था पहले सिर्फ़ एक ही हीरो होंडा चलता था अब देखिए अब बाइक बाइक हो गई स्कूटी आ गई अब ज़्यादा से ज़्यादा आ गए हैं अब पहले के ज़माने में यह सब कुछ नहीं था पहले पैदल जाते थे साइकिल से जाते थे उसके बाद पहले के लोग ये सब शौक़ नहीं था अब देखिए अब इमरजेंसी आती है तो बाइक है बाइक से चले जाते हैं रात हुई बिरात हुआ कुछ भी है बारिश भी है तो बाइक उठाते हैं चल जाते हैं अब पहले के ज़माने में साइकिल से